अभी हाल ही में मैंने एक घटना देखी जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के दोनों के प्रवक्ता जनता के सामने आए जिसमें जनता ने अपनी कुछ मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताया कि यदि आपकी सरकार आती है तो आप हमारे इस ग्रामीण इलाके में सड़क डलवाएंगे इस अ इलाके में सड़क की बहुत समस्या है आवा गमन में बहुत अ समस्याएं होती है बहुत परेशानी होती है और हमारे क्षेत्र में पानी की भी बहुत समस्या है क्या आप यहां पर हमारे यहाँ नल लगवाएंगे या हमारे लिए बोरिंग वगैरह का इंतजामात करेंगे या सरकारी नल वगैरह लगवाएंगे हमारे लिए और इसके अलावा उन्होंने यह भी रखा मुद्दा कि हमारे यहां पर बिजली की भी बहुत ज्यादा समस्या है तो क्या आपकी सरकार आने पर आप हमारे लिए बिजली का इंतजाम करवाएंगे और इस उन्होंने इसके अलावा यह भी रखा की बिजली के बिल में आजकल बहुत ज्यादा अ बिल आता है तो उसको उसके लिए आप हमारे लिए कुछ सोचेंगे या हमारे लिए कुछ कम करेंगे हम ग्रामीण क्षेत्रों को भी कुछ कम करेंगे तो ये सुनकर के दोनों प्रवक्ताओं ने बोला की यदि हमारी सरकार आती है तो हम आपकी इन समस्याओं को निराकरण करने का पूर्ण पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे और आपकी समस्याओं को खत्म करने की कोशिश भी करेंगे और लगभग लगभग हम आपकी समस्याओं को खत्म ही कर देंगे तो यह घटना मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्प लगी